जि'यां कि साढ़े जम्मू एंड कश्मीर दे त्रै प्लेयर न इक जेह्ड़ा वुशू खेलदा ऐ ओह् भानू प्रताप सिंह भाऊ ऐ ते ओह् जेह्ड़ा मेरा कज़न ऐ ते जिसलै ओह् खेल प्रैक्टिस बगैरा करन जंदा हा ते ओह् असें बी आखदा हा जे तुस बी करो एह् ओह् बट्ट अस ओह्दी गल्ल नेईं मन्नदे हे जेह्ड़े उ'न्नै जेह्ड़ी प्रैक्टिस कीती दी ओह् एम ए एम स्टेडियम थमां कीती दी ऐ सवेरै ओह् कोई चार बजे कन्नै रनिंग पैह्ले रनिंग बगैरा करियै फ्ही वुशू खेलदा हा ते उ'न्नै वुशू खेल आपूं ते जित्तेआ जित्तेआ उ'न्नै अपने भ्राऽ गी बी इस गेम कन्नै लाई ओड़ेआ मतलब उस्सी बी आखेआ कि नेईं तूं बी कर कुछ ना कुछ ते थ्होगी ते हून जि'यां कि उस्सी किन्नी सारियां आपर्चूनटियां लब्भियां नौकरियां दियां बट्ट किस्मत नेईं थ्होई ते कन्नै होर इक होर साढ़े दो होर न प्लेयर जेह्ड़े अविनाश सिंह मन्हास अविनाश सिंह मन्हास ऐ ओह् जेह्ड़ा बैट्समैन गै ऐ उ'न्न इंडियन क्रिकेट टीम च ते जेह्ड़ा इक फास्ट बॉलर ऐ उमरान मलिक सिद्धड़ा सिद्धड़ा दा रौह्ने आह्ला ऐ होर ते सारे कोला पैह्ले क्रिकेट च उ'ऐ गेआ साढ़े जम्मू एंड कश्मीर चा ते एह् जेह्ड़े क्रिकेट खेलदे मुड़े ऐसा बी बड़ा शौक होंदा ऐ कि इ'नेंगी कोई चीज नेईं बी लब्भै फोन नेईं बी लब्भै रुट्टी नेईं बी लब्भै ते क्रिकेट खेलना इं'दा इनट्रेस्ट होंदा बड़ा ज्यादा ते जि'यां कुड़ियें दा घट्ट गै होंदा मुड़ें दा वैसे ज्यादा गै होंदा क्रिकेट लेकिन कुड़ियां दा बी अजकल क्रिकेट काफी खेलदियां न ते